हांगा म्हणल्यार आमी हे सक्सेस स्टोरी म्हटल्यार गोंयांत जे आसा पळय गोंयांत आमचो गांव आसा पळय कुट्टी फोंडा गोवा थंय आमचो एक सहकारी स्पायस प्लांन्टेशनाचें हें आसा फार्म आसा ताणे म्हणोन सुंदर प्लान्टेंशन केल्लें आसा आनी ते एबावट म्हनजे तो आतां कितें आतां फार्मींग म्हणजे शेतान आनी शेतान जें पिकता आनी ते एसोसिएटाचे लोक जेन्ना ट्युरिस्ट येता न्हू ट्युरिस्ट थंय हे येता ताजे हे येता विजीट करता ट्युरिस्ट आनी तो थंय मिरयां बाकी कितें कितें अशें लोकली किदें आसा पळय काजू बिजू ते पिकयता आनी बऱ्यो बऱ्यो वरायटी तेजे कडेन मेळटात आनी म्हणजे ताणे जोड धंदो तो असो एग्रीकल्चराक असो ट्युरिजमाचो ताणे जोड धंदो असो हें दिलां आनी एग्रीकलचरूय पिकोवन तेजो फायदो असो ट्युरिजमान कसो करून तो आपलें उदरनिर्वाह म्हणजे बरो तेका इनकम तो काड काडटा अशें माका दिसता किद्याक अशें अशें गोंयान तुका वातावरण अशें बरें आसा न्हू उदक अवेलेबल आसा प्लस लेबरूय तुका मातसो अवेलेबल आसा आनी तितलें हें पावसाचें बी अशें सिजनल क्रॉप बी घेवं शकता अशें एक्च्युली शेतानूच रावून अशें जायना एग्रीकलचर तेका आनिकूय जोडधंदो ट्युरीजम कशे सेक्टर करून अशें ग्रीन हावज पॉलिथीन हावज घालून अशें म्हाका दिसता अशें जर लोकांनी आपल्या जाग्याचेर अशे करून लोक ताजेर ते भाशेन करीत लोकांचो असो इनकम वाडूं शकता आनी ट्युरीजमूय असो पर्याय मेळटले आनी हेवटेन ट्युरीजम इनकम येयल्यार तुका आनी कितें मागीर नेवें नेवें वाडोवंक शकता न्हू तशें ताजेर आनीक बरें बरें कितें कितें करूंक शकता तुमी